जि'यां कि में इक्क दकान खोह्लनी ऐ ओह्दे लेई खोह्लना चाह्न्नां लेई के टैम में मतलब कि सोचियै कि प्ही में दकान खोह्लनी ते खोल्लनी ऐ भाई में खोह्लनी साढ़े घरै कन्नै इक स्कूल ऐ में ओह्दे बाहर इक दकान खोह्लनी ऐ कताबें आह्ली ते ओह् में खोह्लनी ते खोह्लनी ऐ में अपने दा बी इं'या पूरी इक दौं दिन लाइयै सोचेआ कि भाई में खोह्लनी ऐ कम्म चली पौना पर में ते आक्खी ओड़ेआ कि में खोह्लनी ऐ की भाई कम्म चली पौना हून में इस गल्लै लेई कि'''यां अग्गेै करङ कि'यां करङ क्योंकि मेरे कोल पैसा ऐ निं ऐ ते दकान में खोह्लनी ऐ ते हून में दकान खोह्लनी ऐ ते में पैसा बी जरूरी ऐ ते पैसा में कोह्दे कोला लैना घरै आह्लें कोला लैना चलो घरै आह्ले कन्नै में अपने डैडी कन्नै गल्ल कीती की भई इं'या इं'या में इक्क दकान खोह्लनी ऐ ओह्दे लेई में पैसा चाहिदा में कताबें दी दकान खोल्लनी ऐ इक्क स्कूलै कन्नै दिक्खो कि अगर ओह् मिगी आक्खदे न कि आं खोह्ल्लनी ऐ ते में खोह्ली ओड़नी पैसे उटनें देई ओड़ने अगर मिगी ओह् बड़ा गै मन कीऽ निं होऐ उस कम्म गी करना गै करना में लेकिन अगर मिगी मेरा भापा आक्खी ओड़ै कि भाई एह् कम्म नेईं करना ते में ओह् चीज़ नेईं करङ कम्म जि'यां कोई बी गल्ल होऐ कोई बी चीज़ होऐ अपने जेह्ड़ा मेरा मन्नना ऐ कि पैह्लें अपने आप गी सोची लैना ते सोचें बिच चलाना कि एह् कम्म करना लेकिन ओह्दे बिच कम्म केह् पता गलत ऐ जां ठीक ऐ ओह् बड्डे न साढ़े उ'नेंगी साढ़े कोला बड़ी समझ ऐ अगर मिगी ओह् घरै आह्ले मिगी ओह् कम्मै लेई ठाकेआ ओह् कम्म असें नेईं करना चाहिदा अगर उ'नें आक्खेआ कि करो बड़ा शैल कम्म ऐ करो ते प्ही ओह् करना गै करना चाहिदा ऐ